पसन्दीदा जगह तऽ हमर मातृभूमि अहि गाम अहि जतऽ हमर जन्म भेल आओर ओकर अलावा एहन हमरा सभकेँ एरिया के नीक गाममे सरसोपाही गाममे हमरा सभके जन्म भेल जे प्राचीने काल सॅं ई गाम विद्वानक रहल ज्योतिषके से रहल ई गाम तकर बाद से आधुनिक युगमे एतय महामहोपाध्याय डाक्टर गङ्गा नाथ झा सभ अमरनाथ झा सभ भेलाह आ पहिने ई सुनै छलियै जे एहि गामक सीमामे जे केओ बाहरी अबै छलाह एहि गामक जिनका ई बुझल छलनि सरसोपाहीके कियातऽ आयाची मिश्र जे चौदहवे शताब्दीमे भेलाह हुनकर बालक शङ्कर मिश्र जे आयाची डीह एतय अछिओ जे ओहि डीहक माटि लोक लऽ जाइत छल आ ओहिसॅं पहिने खरी होइ छलैया तऽ हमरो सभकेँ जे विद्या आरम्भ होइत छला तकरा खरी कहल जाइत छलै तऽ ओतुके माटि लऽ कऽ से लिखै छलियै शुरू करै छलियै अक्षरारम्भ

आ गाम हमर सभकेँ तेहन महत्वपुर्ण गाम अहि विद्वताके लेल आनो तरहक एतऽ खेल गतिविधि नाटक गतिविधि ई सभकेँ सभ तरहक गतिविधि ई गाम सभमे होइत छलैया आ होइत छै जाहि लऽ कऽ गाम तऽ हमर सभसॅं नीक अहि तऽ गाम ककरो नीक रहै छै लेकिन हमर सभ सन गाम जे सरसोपाही से उच्च गाम अहि तैॅं लऽ कऽ आओर हमरा नीक लागैया